चिरां जिल्लायाव हाउजिंनि खाबु होननानै बुङोब्ला जोबोद माने मोजां नङा मानो होनब्ला चिरां जिल्लाया जोबोद गोग्लैसोनाय मोनसे जिल्ला होननानै बुंनो हायो आसाम आसाम हादरसायाव चिरां जिल्लानि जिहेथु लिटरेसि रेट बियो जोबोरैनो गाहायाव फैयो बिनिफ्राय चिरां जिल्लाया दिनैसिमबो गोबां गिदिर टाउनजों साग्लोबनाय नङा बिनिखायनो बैफोर जायगायाव थानाय जायथु न' भाराफोर बेफोरावहाय गोबां जेंनाखौ नुजाथिनाय नुनो मोनो आरो जेरैहाय नांगौ बिबांनि फरायसाफोरा गोबां गोजाननिफ्राय गावसिनि खाथि खाला फरायसालि गैया हिसाबै जोंनि फिसा टाउनाव फैनानै फरायनांगौआव गोबां जेंनाफोर नुजाथियो जेरै आं चिरां जिल्लानि बेंथलाव थायो हिसाबै बेंथलनि साखाथि फाखाथियाव थानाय बेंथलनिफ्राय गैयाब्लाबो बा किल'मिटारसो गोजानाव थानाय मानसिफोरा बेंथलाव थानाय फरायसालियाव फरायनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो जेंना जेंना फैयो बेवहाय आरो बिनि जिहेथु मासुल भारायाबो गोबां दाम दामगोनां जायो एबा बेसेन गोसा जायो आरो न'फोरा मोजाङै नङा मोजाङै दैनि माबा सुबिदा थाया बिनिफ्राय खिग्रा हासुग्राफ्राबो हिनजावफोरनि थाखाय गोबांथार जेंनाखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय मोजां सिकिउरिटि आरो दिथागिरिफोरखौबो मोननाय जाया आरो जिहेथु ट्रान्सपर्ट थांलाय फैलायनिबो असुबिदा जायो बेंथलावहाय गोबांथार माने जौगानाया फैबावनांगौ आरो बेसिकेलि जोंनि चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि जौगानाया खमनि थाखाय बैफोरबायदि न' न' भारा एबा हाउजिंनि खाबुफोरा जोबोद खम होननानै बुंनो हायो दा बेखिनियानो थें इउ